जिसलै में लॉंग ड्राइव उप्पर जन्नी आं बाइक उप्पर तां में अपनी फेवरेट जेह्ड़ी चीज ऐ सभनें कोला पैह्ले ते में अपना फोन लैनी आं कन्नै क्योंकि ओह् मेरा सभनें कोला फेवरेट फोन ऐ फ्ही में अपनी कोई मतलब रुट्टी लेन्नी ऐ कन्नै खाने आस्तै जां पर्स लेन्नी आं अपना किश बी मतलब जे फेवरेट चीज मेरी जि'यां फोन होई गेआ पर्स होई गेआ पैसे होई गे मतलब जां कोई ड्रैस अच्छी नेईं होऐ तां फोटो खचाने आस्तै उत्थै जन्नी में तां फोटो खचाने आस्तै न्यू ड्रैस पान्नी ऐ कि अच्छी फोटो अवै जां कुछ बी ऐसा ते एह्दे आस्तै में लॉंग ड्रैस क्योंकि में लॉंग ड्राइव उप्पर जन्नी आं उत्थै मजे करनी आं अच्छा लगदा ऐ जाना उत्थै सैर करनी ऐ सारी जगह् घुम्मनी ऐ दो तिन दिन आस्तै बी जाई सकनी म्हीना बी जाई सकनी एह्दे आस्तै में अपने मतलब फोन ते कन्नै चाही दा गै होंदा एह् जरूरी ऐ पर में ड्रैस बी लेन्नी आं फेवरेट गै होंदी ओह् उत्थै में फोटो खचाने आस्तै जिसलै में फोटो खचाना होंदे तां न्यू ड्रैस पाइयै फोटो खचाइयै सकनी जां में में पर्स बी लेन्नी आं ओह्दे कन्नै फोटो बी जेह्ड़ा अच्छा आंदा ऐ ते फोन बी फोन ते जरूर गै होंदा ऐ फोटो कुत्थै खिच्चना फोनै उप्पर गै खिचना होंदा ऐ ते होर बी बड़ी सारी फैवरेट चीजां होंदियां जेह्की ओह् लेई सकनी आं अपने कन्नै में लॉंग ड्राइव उप्पर जाना होंदा ऐ ते रुट्टी बी लेन्नी ऐ जां कर अच्छा किश बनाई दिंदे न तां ओह् बी ओह्दे आस्तै अ'ऊं जन्नी ते ओह्दे आस्तै बी में लॉंग ड्राइव उप्पर जन्नी आं ते ओह्दे आस्तै लॉंग ड्राइव आस्तै में रुट्टी कन्नै लेन्नी आं क्योंकि खाना पौंदी ऐ रुट्टी बगैरा आस्तै भुख लगदी ओह्दे आस्तै जाना पौंदा ऐ ते में होर बी बड़ी सारी चीजां मतलब फेवरेट अपनी चीजां लेन्नी आं ते फोन ते जरूर गै होंदा ऐ होर बी जां ड्रैस होई गेई ते ते होर बी जां लॉंग ड्राइव उप्पर अपनी फ्रैंड कन्नै जन्नी आं जेह्ड़ा मतलब मीं अच्छा जिस फ्रैंड कन्नै अच्छा लगदा जाना जां में नोआड़े कन्नै अच्छी तरह् कन्नै कम्फर्टेवल कन्नै रेही सकनी आं मतलब अच्छा खास फ्रैंड जेह्ड़ा उस्सी बी लेन्नी आं ओह्दे कन्नै फोटो शोटो खंचाना जां कोई बी अच्छा लगदा ऐ में लॉंग ड्राइव उप्पर जन्नी कदें जन्नी ते ओह्दे आस्तै में पंज छे दिन आस्तै जन्नी जिसलै तां में अपना फेवरेट चीजां कन्नै लेइयै जन्नी लॉंग ड्राइव उप्पर अच्छी तरह् अच्छा इंजॉए करनी आं